ہندوستان کی آب و ہوا بہت ہی اچھی ہے کیونکہ یہ ایک وسیع اور جغرافیائی طور پر مختلف ملک ہے یہاں مختلف قسم کی آب و ہوا پائی جاتی ہے جو ملک کے مختلف خطوں میں بدلتی رہتی ہے درج ذیل نکاس سے آپ کو بہتر سمجھ آئے گی ہندوستان کی عمومی آب و ہوا ہندوستان کی آب و ہوا بنیادی طور پر موسمیاتیی ہے جس کا مطلب یہ کہ یہاں سال کے دوران چار اہم موسم ہوتے ہیں نمبر ایک گرمی کا موسم مارچ سے جون تک شمالی ہندوستان میں درجۂ حرارت چار پانچ چار زیرو سیلسس تک پہنچ جاتا ہے راجستھان مدھیہ پردیش اور تلنگانہ جیسے علاقوں میں گرمی بہت شدید ہوتی ہے نمبر دو برسات مونسون کا موسم جون سے ستمبر جنوبی مخربی مانسونی کی ہوائیں ملک کے بیشتر حصے میں بارش لاتی ہیں کیرلا مہاراشٹر بنگال آسام جیسے علاقوں میں خوب بارش ہوتی ہے خضاں یشٹ مانسون اکتوبر سے نومبر بارش کم ہو جاتی ہے موسم خوشکوار ہوتا ہے کسان اس موسم میں فصلیں کاٹتے ہیں خاص طور پر دھان اور کپاس سردی کا موسم دسمبر سے فروری شمالی ہندوستان میں سردی کافی ہوتی ہے جموں اور کشمیر ہماچل پردیس میں برف باری بھی ہوتی ہے جنوبی ہندوستان میں موسم ہلکا ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن سخت نہیں مختلف خطوں میں آب و ہوا کا فرق خطہ آب و ہوا کی خصوصیت شمالی ہندوستان پنجاب دہلی یو پی گرمی شدید سردی سخت بارش محدود مشرقی ہندوستان بنگال بہار آسام مرتوب آب و ہوا بارش زیادہ گرمی متدل مغربی ہندوستان راجستھان گجرات سہرائی اور خوش گرمی بہت زیادہ بارش کم جنوبی ہندوستان کیرلا تمل ناڈو کرناٹک مرتوب اور گرم بارش دو مانسوز میں سردی حلکی ہمالیہئی علاقے جموں کشمیر ہماچل سردی سخت برف باری گرمی بہت ہلکی وستی ہندوستان مدھیہ پردیس چھتیس گڑھ گرمی سخت بارش درمیانی سردی مرتدل ہندوستان کی آب و ہوا میں تنور اس کے جغریافیائی پھیلاؤ اور قدرتی پہاڑوں ساحلی حدود کی وجہ سے ہے اسی طرح کی وجہ سے ہندوستان میں مختلف قسم کی فصلیں ثقافتیں اور طرزے زندگی پائے جاتے ہیں